आमीश त्रिपाटी हाणें बरयल्लें रामायण सिरिजाचेर हांव उलोवंक सोदतां आमीश त्रिपाटीन आपल्या सिरिजांत रामायण आपल्या तरेन बरयल्या रामायण जी आमकां ल्हानपणा सावन शिकयल्ली आनी दाखयल्ली वता तातूंत खूब मॅजिकल गजाल्यो आमकां दिसता पूण त्या मॅजिकल गजाल्यो फाटलें तथ्य आमीश त्रिपाटीन आपल्या बुकांत मांडलां हाच्या खातीर जर आयजची पिळगी ताचे बुक्स वाचता जाल्यार तें रामायण आनी महाभारत हांकां फिकश्नल स्टोरी किंवा स्टोरी न म्हणटा इतिहास वा हिस्ट्री म्हणूं येता कारण ताणें आपल्या पुस्तकांत प्रत्येक गजाली फाटल्यान एक लॉजिकल रिजन एक सायण्टिफीक रिजन दिल्लें आसा आमीश त्रिपाटीची बरोवपाची शैली खूब बरी आसा ती वाचकाक आपले कडेन बांदून दवरता एक ताच्या बुकाच्यो चार सिरीज आसता एक बूक वाचतकच आनी तीन फुडले बूक वाच न वाचता कशेंच जायना अशा तरेन तो आपल्या वाचकांक बांदून दवरता प्रत्येक बूक ताणें ह्या सिरिजान एक एक इम्पॉटंट कॅरॅक्टरांक डॅडिकेट केला तो म्हणजे एक रामाक एक सीताक मागीर एक डॅडिके ट केल्लो आसा तो रावणाक त्याच बरोबर एका पुस्तकांत ताणें हनुमाना बद्दलूय सांगलां ह्या प्रत्येक कॅरॅक्टराक ताणें खूब डिटेलान एक्सप्लेन केलां प्रत्येक कॅरॅक्टराचो लुक्स ताची वागणूक अशीच कित्याक आसा तें ताणें बऱ्या तरेन बरयल्लें आसा मा सीतेक आमी सदांच एक सामान्य बायल समजतालीं पूण तें न आसता ती एक फायटर कशी आसली हें ताणें आपल्या पुस्तकांत बरयलां तातूंत म्हाका तिका पळोवपाचो एक वेगळो दृश्टीकोण मेळ्ळो ती एक भि भियल्ली किंवा रावणाक भिंवपी बायल नासली ती कीच कितली धाडशी आसली आनी तिच्या कडेन कसले वेगळ्यावेगळ्या तरेचे स्किल्स आशिल्ले ती कितली व्हडली योद्धा आशिल्ली तें ह्या सिरिजान म्हाका खूब बऱ्या तरेन जाणून दिला हें पुस्तक प्रत्येक युवकान आयज वाचचें आनी आपल्या हिस्ट्रीक आपल्या इतिहासाक स्टोरी कथा वा फिकश्नल गजाल केन्नाच म्हणची न्हय